گڈ مارننگ تھینک یو سر کار ڈیلر جنید سر بات کر رہے ہیں اچھا تو آپ کی ایجنسی میں ٹاٹا نیکسون کی کار مل سکتی ہے کیا اچھا تو تمام ڈیٹیلس اس کی آپ بتائیں گے ڈیزل پہ ہے یا پٹرول ہے تو اس کی تفصیل ڈیٹیل بتائیے اچھا تو اس کا ذرا سا آپ ریٹ بھی بتا دیں اچھا تو کیا ہم کہہ رہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ رکھتے ہیں کسی اور بھی ماڈل کی جیسے کہ مرسڈیز وغیرہ ہو گیا اور بھی آپ کے ذہن میں آپ کی نظر میں کچھ نام ہوں گے آپ بتائیں اور ہمارے لیے کون سی بہتر رہے گی ہوں جی جی جی وہی اسی لیے یہ مدرس آدمی ہیں مدرسے والے ان کے لیے کون سی کار بہترین رہے گی اسی لیے آپ سے پوچھا اچھا تو شفٹ کی ریٹ ساڑھے دس لاکھ بہتر بہتر ہے ساڑھے دس لاکھ تو کچھ آپ کم وم نہیں کرتے ہیں کیا مناسب ریٹ پر اگر مل جائے تو کچھ کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ڈسکاؤنٹ کچھ ساڑھے نو جی سر بہتر ہے پھر مشورہ کر کے بتاتے ہیں گھر پر آپ کو جی سر تھینک یو